आमच्या काणकोण ह्या गांवांत इंड्रस्ट्री मेन म्हणल्यार ती तांदळाची आसा आनी खुबशो आसा तांदळाची आसा प्लस पिटाची आसा मिरसांगाची आसा मागीर उसाची आसा आमी किद करता जाणां शेतांत शेत रोयता शेत रोंयले म्हणटकच भात बी जालें उकडलें तेजे नंतर आमी ते हाडटा आनी त्या गिण्णीर हाडून तांदूळ करता तांदूळ करून आमी आमच्या पोटाचें रक्षण करता नंतर आमी मागीर पीट आमकां केन्ना अजंट जाय जाल्यार आमकां पीट आमी करून त्या गिण्णीर हाडटा म्हणल्यार इंड्रस्ट्रीज आसा ती त्या गिण्णीर आमी करून पीट करून आमचें जें गंवाचें जावूं सुरीचें पीट जावूं कसलें पीट करून आमी तेजें किदें तरी करून खाता थड मागीर आमची मिरसागांची पावडर करपाची गिरण आसा आमी मिरसांगो रोयताय मिरंसांगो करता आनी त्यो मिरसांगों हाडून तें गिण्णीर पीट करून खाता आनी आमची उसाची पण गिरण आसा असो ऊस म्हणजे साकर तयार करपाची आमी ऊस रोयता आमच्या गांवांनी आमी रोस करून तो आमी त्या कारखान्या दिता म्हळ्या ती मोटी फ्रॅक्ट्री आसा इंड्रस्ट्री सो आमी ते ऊस सगळी करता आनी ती ऊस मारता गाडयेन भरून आमी त्या उसाचे फॅकट्रीन धाडून दिता आनी थंय ती साकर तयार जाता आतां ती ऊस लोक कमी केल्ल कमी करता लोक ऊस करपा मातसो बंद दवरलो कमी आसा करता पूण कमी आसा ताका लागून उसाची फकट्री आसा जी पळय ती मातशी कमी आसा सो आमी अशें करून आमचें इंडस्ट्री आमच्या ह्या काणकोण ह्या गांवांत चलता